हमर पसन्दीदा दौड़यके मार्ग छै कच्ची सड़क या नहर आओर दौड़य लए जाइके सङ्ग छै दोस्त पार्टनर साथी अकेला नहि दौड़य छियै आओर ताकि सङ्ग दौड़य के जाइ छियै अच्छा लागय छै आओर सङ्ग दौड़यके मतलब कच्ची सड़क नहर या कोइ इसकुलके फील्ड या फेर स्टेडियम इएहे छियै दौड़यके मेन मार्ग आओर दौड़य लए जाइके छै तऽ साथ चारि पॉँच आदमी साथी होइ छियै जाइ छियै दौड़य लए आओर दौड़कऽ आबैत छियै इएह छै अहाँके की पसन्दीदा दौड़यके मार्ग पसन्दीदा दौड़यके मार्ग छै कच्ची सड़क या नहर या फेर कच्ची कॉलेज इसकुल के फील्ड आओर कहय छी जे अहाँ ककरा सङ्ग दौड़ैत दौड़य जाइत छी आओर कि असगरे दौड़य छी नहि दौड़य लए जाइ छियै तऽ साथी भी रहय छै दू चारि पॉँच या फेर कभी कभार अकेला भी जाय पड़य छै मानिकऽ चलू कोइ नहि छै कहीं चलि गेलैए कहीं गेलैए तऽ फेर अकेला भी दौड़यके जाइ पड़य छै आओर कोनो बात नहि छै दौड़यके पसन्दीदा मार्ग सड़क किनारा नहर मे रोडपर मे फिल्ड इसकुलके या स्टेडियम आओर दौड़यके टाइममे रनिंग शू हॉफ पैंट हॉफ टी शर्ट पहिनयके छै आओर तब दौड़य लए जाइके छै अकेला तऽ भी दौड़ दौड़ैत छियै आओर साथी पार्टनरके भी साथे दौड़ैत छियै जब देखैत छियै दौड़ ई भी देखैत छियै कि केतना मिनट केतना सेकेण्डमे केतना दूर केतना मीटर दौड़ सकैत छी तब दौड़यके वएह छै आओर दौड़यके मेन मकसद आओर मेन कारण ई भी छै कि दौड़यमे स्वास्थ के लिये भी हानिका से लाभदायक छै आओर बहुत तरहके अइसन लाभ छै जेनाकि कोइ फौजके नौकरीमे गेनाइ छै तऽ प्रैक्टिस बनल रहय छै दौड़मे निकलि जाइ छै बिहार पुलिसमे छै प्रैक्टिस छै तऽ दौड़मे निकलि जाइ छै तऽ एवम प्रकारसँ दौड़के बहुत लाभदायक छै उ शरीर भी स्वस्थ रहय छै जल्दी बीमार नहि पड़य छै शरीर स्वस्थ रहय छै आओर सुस्ती भी नहि रहय छै सुबह सुबहके हवा लगयके बाद आदमीके चेहरा भी ठीक रहय छै मन भी सही रहय छै दिमाग भी सही रहय छै तऽ इएह छै सुबह सबेरे तीन साढ़े तीन सँ चारिके बीच दौड़यके मेन फायदा आओर कच्ची सड़क पर दौड़नाइ छै पक्कीपर दौड़यके बाद छै कि रोडपर दौड़यके बाद कहीं चोट लागि सकय छै ईंट पत्थर गड़ि सकय छै पयरमे तै खातिर जब भी दौड़ैत छियै तऽ कच्ची सड़क या नहर या फेर इसकुल कॉलेजके फील्ड या कोनो से स्टेडियम यानी कि कच्चीमे ही दौड़ करय छियै दौड़य छियै